आमच्या गोंयच्या धार्मीक उत्सवांक खाण्याच्यो वस्तू म्हणजे खतखतें आनी मणगणें खतखतें आनी मणगणें गोंयच्यो पारंपारीक खाणाच्यो वस्तू हे दोन डीश आमच्या सगळ्या उत्सवांक करताच खतखतें म्हणजे रोस रोसाचो प्रकार तितून वेगवेगळ्या भाज्यांच्यो फोडी घालता मसालो चण्याचो रोस आनी अशा प्रकारे एक सुंदर अशें खतखतें तयार करता मणगणें म्हणजें गोडशें तें गोड आसता तितून साबुदाणे दाळ दूद बदाम काजू असले ड्राय फ्रुट्स वा दुसऱ्यो गोश्टी घालून ते असो गोडसो पदार्थ तयार करता आनी हे दोन गोश्टी आमच्या उत्सवांक तर आसताच आसता बाकिच्यो म्हणटगीर आमकां याद येता ती तांबडी भाजी तांबडी भाजी गोंयान चडश्यो सगळी कडेन लागता सगळ्यांच्या ताटान तांबडी भाजी ही आसताच तांबडी भाजी करपाक तर सिंपल आसता पूण खावपाकूय तशी रुचीक लागता बाकिचेत खावपाच्योत गोश्टी करता त्यो त्योत काहिश्यो पारंपारीक नासल्यो तरी आमच्या ताटान हवेश्यो आसता